आं आंनि सोमोन्दै आंनि माखासे बुंनांगौ खोथाखौ फोरमायनो सान्दों आं आंनि मुङा खोरोमदाव बसुमतारी आङो दियाजिजिरि गामिनि

जोंनि न'खराव दा जोङो बिमा दं आरो बिदा सासे बिनानाव सासे दंमोन बियो हाबा जाबाय दा फंबाय सासे दं बिदानि फिसाजो सासे फंबायनि हिनजाव फंबायनि फिसाज्ला दा जोंनि न'खराव

साबा सयजन जायो आरो दा जोंनि गामिया दियाजिजिरि आङो दा बर्तमान सिआइटि आवनो सेन्ट्रेल इन्सटिटिउट अफ टेक्न'ल'जि बे जायगायावनो आङो दा सिकिउरिटि गार्ड मावनानैनो दंगासिनो आरो दा आं बेवहाय सिकिउरिटि गार्ड मावनानैनो आङो बेखिनि फेमिलि खौ दा बि बे सय सातजन फेमिलि खौ आं दा बेवहाय सिकिउरिटि गार्ड मावनानैनो आं दा फोथांगासिनो आरो सलायगासिनो जोंनि न'खरखौ दा आंनि आंनि सिनायथिया बेनो आङो दियाजिजिरि गामिनि आरो आंनि मावनाय खामानिया बेनो दा सिआइटि आव आं सिकिउरिटि गार्ड मावनानैनो माने न'खर सलायगासिनो आरो दा आंनि आंनि माने आंनि बुंनांगौ बा आंनि थांखियाथ' गोबाङानो दंमोन नाथाय मा खालामनो न'खरनि माखासे आंखाल दं माखासे थांखिसिम सौहैजोबनो हायासै बिनि थाखायनो दा जोङो माने आङो आरो दा बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानैनो दा आङो न'खरखौ सलायनांगौ जानानै फैदों आरो मिजिङाथ' दंमोन गोबाङानो माने फरायनानै माने गिदिर मानसि जानो नाथाय थाखा फैसा न'खरनि प्रब्लेम आव बेफोर बायदिसिम हाहैयासै आरो दा थाखा फैसानि आंखालाव न'खर सलायनो प्रब्लेम जानायलाय आङो दा बे सिआइटि आव सिकिउरिटि गार्ड मावनानै आं दा माने न'खरखौ सलायगासिनो आरो आंनि बुंनांगौ माने आंनि आंनि बुंनांगौ खोथाया बेनो जे आंनि माने दा मा होनो आंनि आंनि फोरमायनांगौ खोथाया बेनो आरो आं दा बेखिनियावनो बिसिमाव दा सौफैनानै दङ आरो दा आं बे खामानिखौनो मावनानै आं दा न'खरखौ सलायगासिनो आंनि बुंनांगौ एसेनोसै